जोङो गायनाय बोथोरा जाबाय जों फागुन सैथ्र' बैसाग मासाव जों खोथियाखौ फोयो बेनिफ्राय जेराव जेत मासाव गायो बिनि उनाव जोङो गायनानै दै जगायो आरो आबादखौ नायो बेनि उनाव जोङो खोथिया फोनानै एक मास बा बायस दिननि गेजेराव जों खोथियाखौ फुयो बिनि उनाव गायो बिनि उनाव जोङो आबादखौ मावो दै होयो जगायो बेफोरबादिनो जोङो बायस दिन बा फसिस दिननि गेजेराव जों गायो माइखौ आरो बै गायखांनायनि उनाव जोङो दैखौ मोजाङै जगायना होयो आरो आबादखौ नायो बिनि उनाव जोङो अ माइ हाखांनायनि उनाव जोङो गोरान खेथि मावो जेरै बेसर बेसर देमसि बेफोरबायदि फोयो माइ गायखांनायनि उनाव बैखौ फाननानै जोङो फागुन सैथ्र' मासाव जों मोनो बेफोरबायदिनो जों गोरान खेथिखौबो मावो आरो बिनि उनाव जोङो आलु खेथि आरो मैगं लाइ लाफा बायदिसिना मावो बिनि उनाव जोङो दुन्दिया बायदिसिनाबो जों आबाद मावो आरो बेफोरखौ मावनानै जोङो आबादखौ मावो मैगं जों मेसें बोथोराव फोनानै मैगं गायो बिदिनो जों गोबां आबाद मावनानै जेरै लेबु नारें आबाद मावो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां आबाद मावो आरो बिनि उनाव जोङो सैथ्र' बैसाग मासाव जों गय गायो आरो गयखौ जों मोजाङै फोथांनानै लाखियो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां आबाद मावो जेरै बयनिबो आबारखौ मोनफ्रोमबोखौनो जों एसे एसे मावो बेबायदि जों गावगावनि आबादखौ मावनानै मोजाङै मोजां लाखिनानै जों जोंनि आबादखौ मावो आरो गोबां आबाद मावनानै जोङो गाव गावनि जानाय आदारखौ बुथुमनानै लायो आरो गावनि बुथुमनानै लानायनि सायाव निरभर खालामनानै आबादखौ मावो